میں کچھ بنانے کے لیے پہلے میں اس کو دیکھتی ہوں اور میں کہیں جاتی ہوں اور مجھے وہاں کوئی قدرتی چیزیں یا قدرتی منظر نظر آتا ہے تو میں اس کی اس کی تصویر بناتی ہوں اور مجھے قدرتی چیزوں پر اور پرانی عمارتوں پر بازارو پر تصویر بنانا اور جانور اور پرندوں پر تصویر بنانا اچھا لگتا ہے